हमरा गाममे एकटा फाउंडेशन कार्यरत अछि जाहिमे कि बच्चाकेँ शिक्षा ओकर शिक्षाके साधनके जुटाबयके लेल प्रयास कयल जाइत अछि आ ओ नीक काज कऽ रहल छथि आगू सम्भावना अछि कि ओ आगू तरक्की कऽ कऽ पैघ फाउंडेशनके निर्माण करतथि